कृषक समय समय पर ई चिन्ता करैत रहैत छथि जे हम कओन हिसाबसंँ अपन उपजा करी जाहिसँ कि हमरा ओहिसँ सही उपार्जन भऽ सकै हमरा जनैत सबसँ अखनके समयमे नगदी फसलमे सब्जी सही समय छै अखन सब्जी लगाबैके एहि समयमे चूँकि नहि बरसात छै नहि बहुत गरमी छै नहि बहुत ठण्डी छै अखनके समयमे सब्जी लगायल जा सकैत छै आओर ओ सब्जी बहुत जल्दी अपन विकसित हेतै ओकर पेड़ पौधा विकसित हेतै आ ओहिमे अपन फल या फसल लगतै तहिना अखन सबसँ जे समय छै आमके आमके पेड़ लगयबाके अखन सबसँ उपयुक्त समय छै एहि समयमे मार्च अप्रिलके समयमे जे आमके पेड़ लगैत छै चूँकि एक डेढ़ महीना मइ जूनक बाद बारिश हेतै अखन बहुत कम पानि देलासंँ ओ पेड़ लागि जेतै आ ओ पेड़ चूँकि डेढ़ दू महीनाके बाद बरसात हेतै ओहि बरसातमे बहुत लहलहाके ओ पेड़ चलतै तैँ आओर आम एकटा एहन फसल छै जेकि सबसे जे प्रमुख समस्या छै एहि लोकेलिटीमे मधुबनी दरभङ्गा मधुबनी जिलामे ओ छै लेबरके समस्या चूँकि कोनो जे कृषक खेती करैत छथि ओहिमे लेबर पर्याप्त चाही लेकिन लेबरके एकटा अभाव छै तऽ एहन कहीँ ने कहीँ खेतीके चुनाव करऽ पड़तै जाहिमे लेबर कम लगतै लेबर कम लगतै तऽ ओ खेती कहीँ ने कहीँ सफल हेतै तऽ अखन सबसँ बेसी जे उपयुक्त समय छै ओ आम लीचीके फसल पेड़ लगयबाके उपयुक्त फसल उपयुक्त समय छै जाहिमे बहुत कम पानी देला पर चूँकि एक डेढ़ महीनामे बरसात आबि रहल छै ई उपयुक्त समय छै जे ई लगायल जा सकैत छै